आतां भुरगीं आतां भुरगीं चोड अेशीं मोबायल वापुरताय आनी तीं मोबायलाचेर हेटाय आमच तेंपार आमी भुरगेपोणार कितें आम कोट्ट्यां हेळ जावं धावोन मिटानी बिटानी हेटालीं तेश कोन्न आत भुरगीं हेणाय आत आत सोगळें मोबायल मेबायलाचेरीच सोगलें गॅम हेटाय आनी कीत कोताय ती आपल्यागेले इतून आसताय तेश कोन्न आतां मोबायल एक आटीन तो बोऱ्या येला एक आटीन तो वायटाकूय येला मोबायल तो दोन आटीन अेश तेजे हें जालाय चोड अेश आदीं आमच यें टायम बोर आहलो अेसो आत न्हूं आत तितलो न्हूं आत हीं भुरगीं कांय तेंक मिठां हेळ म्हुट तो होबोर ना ना म्हूण तेंकां कितें होबोर ना